एह् एह् मोटीवेट कीता की पैह्लें अपने घर दिक्खगै की कि जेह्के मेरे घरै आह्ले मेरी दादी ऐ ओह् कि'यां बूह्टे लांदे निक्का निहा इक्क बड़ गी जां जिसलै मित्तियै च बिंद हारा बीज़ दब्बने आं अस ते ओह्बी उस चा बाहरा बूह्टा निकलदा ते उस चा निक्का निक्का बूह्टा ते उसी अस बड्डे होंदे दिक्खने आं दिक्खने आं कन्नै बूह्टा एड्डा बड्डा होई जंदा ते भी नुहाड़े पर फुल्ल लगदे ते डोडू लगदे निक्के निक्के ते ओह् डोडू खिल्लियै फुल्ल बनदा ते भी नुहाड़े अम्ब लगदा जां कोई बी फ्रूट लगदा ते ओह् दिक्खियै बड़ी खुशी होंदी ते इ'यै चीज़ दिक्खियै अस सोचने आं कि एह् कुदरत दा इक्क ऐसा करिश्मा होइया की इक्क बिंद हारा कंकर की इक्क बिंद हार बीऽ राहेआ तां ओह् केड्डा बड्डा बूह्टा होइया ते इसी दिक्खियै बड़ी खुशी होंदी में मिगी बड़ा अच्छा लगदा ते जेल्लै बी मेरी दादी घर बूह्टे लांदी ते में उं'दी मदद करदी ही ते उं'दे कश जंदी ही मिगी बड़ा अच्छा लगदा कि बंदा निं रौहंदा पर नुहाड़े लाए दा बूह्टा हमेशा रौहंदा ते कुसै जेल्लै बूह्टा लाए दा होंदा ते बूह्टे बड़े जरूरी होंदे ते शुरू थमां बड़ा शौक हा ते में बूह्टे लान्नी होन्नी आं बंदा निं रौहंदा पर जेह्ड़े उन्ने बूह्टे लाए न ते उस कन्नै ओह्दियां यादां औंदियां न ओह् बड़ियां जुड़ी दियां होंदियां सारे लोक केह् करदे के एह् फलानै बंदे नै बूह्टा लाए दा एह् फलानै बंदे नै बूह्टा लाए दा ते अज्ज ओह् बूह्टा एड्डा बड्डा होये दा ऐ ते अस अपने फायदे आस्तै गै बूह्टे लाने ते असेंगी फायदा गै ऐ इसदा ते जेह्के अम्ब लगदे ओह्दा अचार पान्ने आं ते इं'या खन्ने आं ते एह्